गर्मी छै एखन तऽ एखन जे छै से आमके शर्बत तऽ बेलके शर्बत तऽ नेबोके शर्बत ई सभ शर्बत जे गर्मी छै तऽ वएह सभ पीबै छै लोक ओएह नीक लागै छै लोककेँ तऽ सभकेॅं बना बना जे छै से ओ देलहुँ बेलक शर्बत बेसी चाहै छै केतारीके जुस बेसी चाहै छै तऽ ओ जे छै से बेसी बनाके देलहुँ सभके आ नेबोके शर्बत तऽ मने भोरोके लोक पी लै छै साँझोके पी लै छै एखन तऽ गर्मीके मास छै जे छै से आम जे छै से पका पका ओकरो जुस बनबै छै तऽ ओ सभ जे छै से अखन फायदा करै छै लोकके तऽ एखन गर्मी छै एखन बहुत पीबै छै लोक तऽ एखन जे छै से वएह सभ शर्बत बना बना नेबोके आमके केतारीके सभ चीजके समतोलकेँ सभ चीजके जुस बनाकऽ जे छै से पीबै छै लोक